इयां करने आं कि जियां अस राड़ लान्ने आं जे अस राड लाच्चै बिजली दी ते साह्न करंट पौंदा जे अस सुच्च साफ करचै साह्नू तां बी करं'ट' पौंदा ऐ जे अस मतलव कि ओह् करचै पक्खा लाच्चै कदैं गलासै बिच्च सुच्च पेई जा फिर ओह् सुच्च अस लाच्चै साह्नू तां बी करंट पौंदा ध्यान रक्खना चाही दा कि एह् चीजां बिजली आह्लियां पानी कन्नै टच्च नी होनियां चाही दियां जे मासा बी कोई टच्च होई जा पानी कन्नै ते जियां हून अस बाशिंग मशीन लाच्चै अस मतलव गिल्ला हत्थ रखचै ते अस सुच्च लाच्चै साह्नू तां बी करंट पौंदा ऐ जे अस चप्पल पाच्चै ते तां जे अस चपल नेंई पाच्चै ते अस सुच्च लाच्चे साह्नू तां बी करंट पौंदा ऐ कि मतलव की गिल्ला इसी पानी चा नी मता बिजली होऐ इयां मतलव पानी च नी मते रक्खना चाही दा तार नंगी नी होनी चाही दी तार मंगी होऐ तां बी करंट पौने दा नुक्सान होंदा साह्नू